ते अस्ताल चली जाओ अस्ताल थोह्ड़ी देख रेख करने दी जरूरत ऐ जियां साढ़े अस्ताल च कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसा होंदा उत्थें ना मरीज़ें दी बड़ी बड्डी खज्जली होंदी शालामार चली जाओ शालामार केह् ऐ कि डिलवरी टाईम जेह्ड़ियां नॉर्मल आह्लियां होंदियां ओह् भूुञां होंदियां लेटी दियां उंदे कोल टैम ऐ भुंञां लेटने दा उनें ई कम से कम बैड देना चाहिदा ना गौरमेंट नै एह् चीज़ दिक्खनी चाहिदी ते एह् लेडीज़ बास्तै बैड जरूरी ऐ जेह्ड़ी ऑप्रेशन आह्ली जनानी होंदी उनें ई इक्क इक्क बैड चाहिदा होंदा ते इक्क इक्क बैड उप्पर दौ दौ जनानियां रक्खी दियां होंदियां ते एह् इक्क चीज़ गौरमेंट नै थोह्ड़ा सुधार करना चाहिदा जनानियें दी स्हूलत आस्तै नमीं जिंद जेह्ड़ी होंदी उसी ते अच्छी चीज़ां देनियां चाही दियां गौरमेंट नै थोह्ड़ा देखरेख करनी चाहिदी ते ओह्दे बाद एह् चोर उच्चके ऐ एह् अस्पताल ते चोर उच्चके इन्ने बधी गेदे न अस्पताल बड़ी बधी चुकी दी ऐ आये दिन इत्थें स्कूटी चोरी होई जंदी ते चोरी होई दी उंदे घर गैह्ने लेई दे पैसे लेई दे चोरें ते बड़ा जादा कम्म खराब करी ओड़दा चोर बी कोई बाहर दे निं हैन इयै मुड़े जेह्ड़े नशे करदे इयै मोये चोर बनी गेदे एह् दिक्खदे रौहंदे कुन कोह्दे घर ऐ कुन नेईं ऐ दिखदे रौहंदे जिंदे घर निं ऐ ते उंदे घर बड़ी जाना ठेह् लाई जंदे एह् ते मोये चोरें आह्ला सारें कोला बड्डा इसलै बनी चुके दा ऐ ते